फरायसालिनि फराफारियाव गथ'फोरनो बेंकनि खामानिबो हैनाय पलिसिफोर रां दाहार रिटार्न खाजोना आरो बायदि बायदिनि सायाव फोरोंथाइनि गोनांथि दं होननानै आं सानो नाथाय बेयावबो माखासे बैसो एबा थाखोनि सिमा थानाया गाहाम जागोन जेरै हमना ला क्लास वाननिफ्राय थाखो जिसिम बेयाव पलिसिनि बागै रां दाहार रिटार्न खाजोना बायदिनि बागै होनो हायो नाथाय बेखौ मोनफा साबजेक्टआव लानाया मोजां दा बेखौ मोनफा साबजेक्ट हिसाबै होयोब्लासो जोंनि फोरोंनाया थिक जागोन जुदि गासैबो बेखौ जेरैहाय हमना ला इक'न'मिक्स जोंहा इक'न'मिक्सआव बे बेंकनि सोमोन्दै रां दाहारनि सोमोन्दै पलिसिनि सोमोन्दै खाजोना बायदि बायदिनि सोमोन्दै फोरोंनाय जायो बै इक'न'मिक्सआ जाहैबाय थाखो जिसे आरो जिनैनिफ्राय मोननाय जायो नाथाय बेनि सिगां जे थाखो जि थाखो दाइन गु जि बेयाव बे रांनि एबा बेंकनि खामानि बोहैनाय पलिसि दाहार रिटार्न खाजोना बायदि बायदिखौ ओइद नाइन टेनसिम मोनसे साबजेक्ट बानायना होयोब्ला साबसिन जागोन आं बेखौ नुहरदों मानोना उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि बेंकनि खामानिफोरखौ रांखान्थिनि खोथाफोरखौ मिथिलाङोबा गथ'फ्रा बांसिन सांग्रां जागोनखौ आं मोन्थिदों